ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ پہلے کچھ دِن پہلے میں نے امیزون ایپس استعمال کر رہا تھا تو میں نے وہاں سے مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا تو جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اُس کو آڈر کر دیا کیوں کہ اُس کی قیمت بھی اچھی تھی موبائل فون پندرہ ہزار کا تھا اِس موبائل فون کے لیے میں فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرہ بہت اچھا تھا اور بہت اچھی ایچ ڈی پکچرس کلک کرتا ہے اِس کے اسپیکر بھی بہت اچھا ہے اِس کا ٹچ سسٹم بھی بہت اچھا ہے اِس کا انسٹال انسٹال مطلب انٹرنل اسٹوریج بھی کافی اچھا ہے جس کی وجہ سے میں کافی ایپ انسٹال کر سکتی ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دِن میں اِس کی بیٹری جاتی ہے ڈاؤن ہوتی ہے مطلب اور میں اِس موبائل فون سے زیادہ خوش ہوں